अहाँ योग जे छै से अपनेके सब एज लेल बढ़िआँ छै एहिमे ई नहि छै जे एहिमे एतबा एजके लोक करी लेकिन कनिए अपनेके अगर मौका भेटै उम्रदराज लोकके तऽ हुनका स्वास्थ्य लेल तऽ बहुत ही माने नीक छै अयँ अपनेके योग कयलासँ दबाइ खेबाके कम जरूरत पड़ै छै एखन डायबिटीज शू की कहै छै कोलेस्ट्रोल बी पी एकर सबके शिकायत अपना एतय बहुत बढ़ल अछि तैं दुआरे योग जे छै से सबकऽ करबाक चाही आओर अन्यथा पैन्तीस चालीस वर्षक उम्र भेला के बाद निश्चित रूपसँ योगके तरफ बढ़बाक चाही जे आइ अपनेके हरदम लोक कम्प्यूटरपर आओर मोबाइलमे लागल रहैत अछि ओहि दुआरे योगके प्रति जेनाइ जरूरी छै जे ओकर उठै बैसै के जे छै से नीक पोस्चर नहि रहै छै तैं दुआरे योग कयलासँ हुनका सब तरहक फायदा हेतनि दिमागी तौरपर शारीरिक तौरपर मानसिक तौरपर एहि दुआरे ई हर व्यक्तिके ई छै जे योग अगर जेतबा कऽ सकी ओ जरूरी छै तऽ आधा घण्टा करी एक घण्टा करी तऽ बहुत फायदाजनक छै लेकिन किछु ने किछु हर व्यक्तिकेँ करबाक चाही योगसँ फायदा ही फायदा छै